वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो विज्ञापन के बहुत सारे तरीके हैं जो हम काफी अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायतामंद है और लाभदारी है जैसे की हम टी वी में समाचार के उससे हम लोग काफी लोगों तक पहुँच सकते हैं अखबार के माध्यम से हम काफी लोगों तक विज्ञापन कर सकते हैं तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके माध्यम से हम काफी अधिक से अधिक लोगों तक विज्ञापन के जरिए लोगों को बता सकते हैं और समझा सकतें है अभी कुछ समय पहले की अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान में ही मैंने एक विज्ञापन देखा था टी वी में उसमें एक पुत्री अपने पिता को महामारी के संबंधित एक पर्ची में यह लिखती हुए अपने बीमारी की महामारी के बारे में बता रही थी तो इसमें मुझे रचनात्मक और प्रभावशाली बात यह लगी की एक हमारे समाज के अंदर भी बहुत ज़्यादा जागरूकता इस विज्ञापन से आएगी और लोगों की सोच बढ़ेगी क्योंकि इन चीज़ों के बारे में लड़कियाँ बहुत बात करने में शर्माती हैं और झिझकती हैं तो यह बहुत जागरूकता का ही संदेश है जो हमारे समाज में फैल रहा है